सिम कम्पनियों की बात करें तो जियो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है इस वक्त भारत में और अगर बात की जाए यहाँ सबसे फास्ट नेटवर्क कौन सा है तो जियो और एयरटेल दोनों ही काँटे की टक्कर में हैं पर अगर देखा जाए के आपके क्षेत्र में यानि कोई ऐसा स्थानीय नेटवर्क सेवा प्रदाता है जो टेलीफ़ोन या इंटरनेट सेवाएँ प्रदान कर रहा है तो वो काफ़ी अलग अलग नाम से जाने जाते हैं वो जियो भी हो सकते हैं एयरटेल भी हो सकते हैं या फ़िर बी एस एन एल भी हो सकते हैं हालाँकि सबसे ज्यादा फास्ट नेटवर्क और सबसे बढ़िया कम्पनियों का अगर बात किया जाए तो वो दो ही हैं वो हैं जियो और भारती एयरटेल और अगर देखा जाए तो रोजमर्रा की जिंदगी मे इंटरनेट का उपयोग काफ़ी अहम है और अगर टेलीफ़ोन और इंटरनेट न हो तो रोजमर्रा की जिंदगी में काफ़ी काम अटक जाएँगे और लोगों का नामुमकिन हो जाएगा काम करना